मोसौ फिसाखौ फिसा गोरलै मोनोबा माबोरै दं माबोरै गैया बेफोरखौ नायनांगौ आरोमा एखनबा बिसोरबो बबेबा थांसनबायनानैबो बिमा सिनायिआव मोसौआ गाइखेर रसा नांहैयो ना बेखौ बबाव थांखो बबाव माखो बेखौ नागिरनांगौ नागिरना मोनोब्ला लाबोनांगौ बिमाजों दोनदेरनांगौ ओमफ्राय फिसा गैयाबा बिमायाबो गाब्बाय थानाय जायो बोरमाबाबो मोसौबाबो बिदि आरो जोथोन लानाया बिदियानो जोथोन लानाय जाबाय नायनाय बेंनाया बेखौनो होनो न'खराव मा दं मा गैया नोजोर होनाय नायनाय बेंनाया बेनो बिदिनो जाबाय आरो मोसौबाबो बिदिनो फुंनि सानसुनि जायगा सोलायनाय दै दौनाय फिसाया मोनलोंदोंना मोनलोङा बिमाखौ मोनलोंदों ना मोनलोङाखै बिमाया दौदोंना दौवाखै बेखौ नायनांगौ बेखौनो दौनाय नुवाखैबा लगायनानै दोनदेरफैनांगौ बिमाजों फिसाखौ आरो दैआ दौखांदों ना दौखाङा नायनांगौ दैआ दौवाखैबा दौनांगौ दैया दौखांबायबा जायगा सोलायनानै होबावनांगौ गांसोनि थाखाय जानो बिदि आरो